कोई जमीने पर लड़दा कोई परापर्टी पर लड़दा कोई घरें पर कोई बच्चें पर लड़ी पौंदा हैं कोई कुसा दी लाड़ियां लड़ी पौंदियां उं'दी गै लड़ाई लग्गी पौंदी तो ओह् कि'यां सुलझाना ऐ कि असैं केह् करना कि पंचायत दे तौर पर जेह्ड़ा इक सरपंच जेह्ड़ा होंदा जां पंच होंदा ऐ उ'नें गी अस बुलान्ने कि इं'दी जेह्ड़ी गल्ल बात ऐ उस्सी इ'यां सुलझाओ कि केह् गल्ल ऐ कुद्धर परेशानी आ दी ऐ इ'नें गी ओह् तुसैं पुच्छना उ'नें गी फिर दौनें परोआरें गी बठाना उन्दी गल्ल बात सुननी कि लड़ाई कैह्दे पर लग्गी दी ऐ थुआढ़ी पैह्लैं इक दी गल्ल सुननी फिर दुए दी सुननी कि कुद्धरां लड़ाई लग्गी दी ऐ जे ते लड़ाई कुतै लग्गी दी ऐ जमीनै जमुनै उप्पर ओह् असैं उ'नें गी समझाना कि तुआढ़ी जेह्ड़ी जमीने जमुना ओह् रौह्ंदियां उद्धर गै पंचैत दा कम्म होंदा ऐ कि उ'नैं उ'नें गी समझाना कि तुआढ़ी जमीन जेह्ड़ी इद्धर गै रौह्नी ऐ ओह् कुतै निं तुसैं लेईयै जानी ऐ हैना पैंच सरपैंच जेह्ड़े ऐ ओह् उ'नैं उ'नें गी समझाना कि तुस इस गल्ल पर लड़ाई निं पाओ अपनी सांझ गांट करियै घर बैठो जेह्ड़ी तुआढ़ी आपस दी गल्ल ऐ तुस उस्सी सुलझाओ ते जेह्ड़े पैंच होंदे न उं'दा बी इ'यै कम्म ऐ कि कुसा दे घर कोई लड़ाई लुड़ाई लग्गी दी होऐ दे ओह् कि'यां सुलझानी ऐ आपस च कोई बैर निं रक्खना उ'नैं इक दुए गी पुच्छना कि तुसें लड़ना निं चाहिदा ऐ निक्की निक्की गल्लें पर हैं बच्चें पर निं लड़ना उन्दा कम्म ऐ उ'नें गी समझाने दा ते अग्गें ओह् समझांदे न फिर अग्गैं समझनी गल्ल नेईं सुननी उं'दी मर्जी ऐ जेह्ड़े बी परिवार ऐ उं'दी मर्जी होंदी ऐ अगर ओह् गल्ल गी नेईं सुनदे न ते गल्ल अग्गैं बधी जंदी ऐ ते हून कोई आम इंसान कोई समझान जाह्ग उ'नें गी ते कोई सुनदा निं ऐ ते पैंच सरपैंच दी जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओह् जैदा सुनी जंदी ऐ ते जैदा कोला जैदा अस केह् करी सकने अस जिसलै नेईं कुसै गी समझाई सकने अस पंच सरपंच गी कट्ठे करने जेह्ड़े कमेटी मेम्बर बने दे होंदे न ग्राम सभा बनी दी होंदी ऐ

ते हस इस तरीके कन्ने अस उन्दे जेह्ड़े डिस्पयूट ऐ ओह् अस मकाई सकने न ठीक